اتر پردیش میں بہت سے تیوہار منائے جاتے ہیں کیوں کیوں کہ یہاں پر بہت سے الگ الگ مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں جیسے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور یہ اسی حساب سے اپنے مذہب کے حساب سے الگ الگ تیوہار مناتے ہیں جیسے ہندو دیپاولی ہولی رکشا بندھن مسلم عید بقرعید مناتے ہیں ویسے ہی یہاں پر ان کے حساب سے الگ الگ زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جیسے کچھ یہاں انگلش بولنے والے بھی پائے جاتے ہیں یہاں ہندی بولنے والے بھی پائے جاتے ہیں یہاں پنجابی بولنے والے بھی پائے جاتے ہیں یہاں فارسی بولنے والے بھی پائے جاتے ہیں یہاں ہر طریقے کا انسان پایا جاتا ہے اتر پردیش میں ہر طریقے کے ہر مذہب کے لوگ موجود ہیں اسی حساب سے یہاں ہر مذہب اور ہر طریقے کی تیوہار منائے جاتے ہیں